वर्तमान समय में शहरों में तो अधिक मात्रा में अपने को सुविधाएँ उपलब्ध हो जाती हैं लेकिन यह गाँव में बिल्कुल विपरीत है गाँव में बहुत सी सुविधाएँ अपने को नहीं मिल पाती है जो गाँव में जो लोग रहते हैं वो उन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं और हमें कोशिश करनी चाहिए हम पढ़े लिखे इंसान हैं हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके हम गाँव के लोगों को विकसित बनाएँ उन की पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें जिस से कि वह जो सरकार जो योजनाएँ चलाती है जो सेवाएँ चलाती है उन का पूरी तरीक़े से लाभ उठा सकें हमारे शहर में परिवहन की सुविधा उपलब्ध है जगह जगह पर हस्पताल मिल जाते हैं शिक्षा के लिए स्कूल मिल जाते हैं लेकिन गाँव में ऐसा नहीं हो पाता है तो हमें कोशिश करनी चाहिए हमें सरकार का सहयोग करना चाहिए जो भी सरकार योजनाएँ चलाती है हमें उन्हें अपने सोसल मीडिया अकाउंट्स पर और आस पास के लोगों को बताना चाहिए कि सरकार ने ये योजनाएँ चलाई हैं इस का लाभ आप को लेना चाहिए